जि'यां तुस पुच्छा दे कि असें बड़े बंदे गित्तै रोटी बनाई जां नेईं बनाई साढ़ै जेह्ड़ी जे ऐंड़ के ऐ साढ़े इत्थें काफी देवस्थान ऐं काफी जादा बड्डे बड्डे भण्डारे होंदे ऐं बड्डे बड्डे भण्डारे समझी लैओ इक ना हर पिंड च इक ना शीशू दी मन्दर आंदे इक ना शिवजी भगवान दा सरस्वती माता दा कोई हनुमान दा एह्दा बी हर मोह्ल्लै इक ना इक मन्दर होंदा हा होंदा ऐ इक ना बड्डे बड्डे शैल भण्डारे करने ऐं काफी सारे बंदे तांई मतलव भण्डारे बनांदे ऐं ते रुट्टी बनाईयै पड़कांदे टेवल टूवल लेआंदे ते उनेंगी परोसदे ऐं काफी सारा कुश करदे ऐं ते में तुसेंगी सनाना चाह्दा हा कि सब तो जादा भण्डारा होंदा बड़ें बड्डें बंदे तांई पंजे छें पिंडें दा भण्डारा होंदा ओह् मतलव की गैह्र बनियै मतलव की बाबा बिरपानाथ हुंदा भण्डारा होंदा ओह् उद्दर केह् करदे ऐं कि जिन्नें बी सीढ़े पिंड दे जूथ ऐं मतलव की जूथ होईये बड्डे बड्डे बंदे होईये पिंड दे जेह्ड़े मतलव की साह्नू लीड करदे ऐं बर्स अस ही करनें होनें आं ओह् साह्नू लीड करदे ऐं मतलव कि ओह् केह् करदे इक म्हीनां पैह्लें ही मतलव जेह्ड़ी समग्री चाही दा होंदी उनेंगी बालन बूलन जां कुश इक म्हीनां पैह्लैं कट्ठे करन लगी पौंदे ऐं अस केह् करनें होनें कि सारें शा पैह्लें ट्रलियां टरुलियां लैंदे ऐं ट्रालियां लेईयै मतलव किट्ठे करदे फिर अस जंदे ऐ बाल्लन किट्ठा करनें होनें आं बाल्लन किट्ठा करियै मतलव कुल्हाड़ी कट्टर कुट्टर लैन्नें होंन्ने आं बाल्लन दलनें होनें आं लकड़ी लुकड़ी लैन्नें होन्नें आं कोई दस पंदरां ट्रालियां किट्ठियां करनें होन्नें आं बाल्लन लेईयै कोई तिन्न चार किल्लो मीटर लेईयै जाना ते तिन्न चार किल्लो मीटर लेईयै जाना ते उत्तां दा स्टोर चा लेआनें होनें आं बाल्लन अस ते फिर ओह्दे बाद केह् करनें होनें कुश मतलव साढ़े मुड़े पत्तलियां मतलव फट्टियां फुट्टियां चाढ़ी ओड़नियां अग्ग जगानें तांई आरें बगैरा जन्नें होनें लाग्गै धीग्गै लोग मतलव दान करदे ओह्दै कन्नैं मतलव अग्ग चमकी जंदी मतलव सवेरैं सवेरैं चमकानी होंदी ठंड जां बर्खा दा चक्कर होंदा ओह् बाद् ते फिर केह् करदे कि भंडारा होंदा ते फिर केह् करदे कि मतलव मुड़े जिन्ना बी बाललन होंदा उसी सारे दलदे काफी सारे हिम्मत चाही दी मुड़ें गी साढ़े पिंडा दे काफी सारे मुड़े खतरनाक मुड़े ऐं उनैं बालन बुलन दलियै सर्ध्द कन्नैं कम्म करदे ऐ के कम्म करदे मुड़े ते केह् करदे कि निक्की ओह् करदे बाल्लन दलियै इक्क जगाह् सैट्ट करियै अच्छे करी के ना सैट्ट करियै थल्लै सिनक सुनक नी लग्गी जा ओह्दा पूरा ध्यान रखदे मतलव उस्सै हिसाब कन्नैं बाल्लन लांदे बाल्लन लाईयै फिर बड़े किश करदे की जिस दिन भण्डारा होंदा ऐतबारें दिन होंदा बाबे दा मुड़े केह् करदे कि इक दो दिन पैह्लैं भांडे किट्ठे करदे भांडे किट्ठे करियै केह् करदे कि हर इक घर दा किश सैंती सगलें च दाल चढ़दी उत्थें बड़ें बंदे तांई खुद बी बनाई सकदे लोग गी कोई पंजे छें पिंडे दा मतलव भण्डारा होंदा पंजे पिंडे दा तुस लाई सकनें कि किन्नें लारज़ ग्रुप ऑफ पिपल होंदे फिर केह् करदे कि भांडे किच्छे करदे ते मार्के लांदे मार्के लाईयै फिर मतलव की इक कापी पर मार्के लांदे बड्डे बड्डे टाल्ले लेआंदे मतलव कुश फिर लेईयै उत्थें मतलव की लेई जंदा लेईयै उत्थें ते केह् करदे कि मतलव उत्थें तोआरदे तोआरियै अन्दर रखदे अन्दर रक्खियै ते अपनें तांई उत्थें रैंह्दे मुड़े मतलव लगन् कन्नैं कम्म करदे ऐं उत्थें रातीं खाना खूनां बनांदे ऐं फिर अच्छी करां इक घर ते परिवार मतलव युनिटी दे हिसाब कन्नैं कम्म करदे ऐं कम्म करियै ओह् केह् करदे मतलव सवेरैं जल्दी उट्ठनां होंदा सुच्चे पानी कन्नैं न्हाई न्हुईयै सगले चाड़नें होंदे नै तुगा देनां होंदा तुगा देइयै केह् करदे कि मतलव ओह् तुगा देनां होंदा चार बज़े न्हांदे अन्दर मतलव

चाढ़े जिसलै पानी पूनी पाई ओड़ेआ साफ सूफ करियै पैंती शित्ती सगले दाल चाढ़ी ओड़दे पंज छे टप र बनदी हर भण्डारे च नोहाड़ा योगदान होंदा साढ़े लाके च पिंड सारे कम्म करदे कम्म करियै ओह् मतलव केह् करदे कि जिसलै उनै मतलव कि चाढ़ी ओड़ेआ चाढ़ियै मतलव की फिर केह् करदे कि चाढ़ियै फिर चौल धोनें दालां धोनियां जोक्खियै सब किशपूरा कैलकूलेट करियै मतलव जे लोग दान करा दे पैसे पूसे चाढ़ा दे डब्बे चाढ़ा दे सब कुश मतलव कि पूरा सब कुश सिस्टम होंदा पूरा डिसिपलन कन्नैं कम्म होंदा ते पूरे लगन लाईयै मुड़े जोरे शोरे कन्नै कम्म करदे कम्म करियै ते फिर ओह् केह् करदे कि जिसलै मतलव सगले धुखन लगी पे गर्म होईये फ्ही उंदे च दालां दूलां पांदे सवेरे चाढ़े दे काफी सारा टैम होंदा गर्म ते ठंडा होंदा पलारा इसलै गर्मियें च दो त्रै बज़े रुट्टी तैयार होई जंदी रुट्टी तैयार कोला दा पैह्लैं चौकी बावे दी बावा चौंकी च आइयै चौंकी च सनांदा कि मुड़े काफी सारा कम्म करा दे बगैरा बगैरा फिर ओह् केह् होंदा कि जिसलै भण्डारा होंदा भण्डारा होईयै ते इक बार पूरे डिशें गी बनांदे रुट्टी मतलव लोकें गी बठालदे इसबार जगराता होया हर साल भण्डारा होंदा बाह् पच्ची साल परानां भण्डारा चला दा ऐ ते हर साल मतलव की अच्छे कोला दा अच्छा रिज़ल्ट मिलदा ऐ पिंड नू साढ़े पिंड दे ते काफी लोग मनदे न बाबे नू लाग्गे धागे दे लोग बी मनदे न ते जिसले भण्डारा होंदा ते मतलव कि पूरे लोकें गी लाईन च बठालदे टैंट टुंट लाए दे होंदे रोटी बरतांदे मुड़े कोई बाल्टियां फड़ी लैंदा कोई खीर फड़ी लैंदा कोई दाल फड़ी लैंदा कोई अम्बल फड़ी लैंदा कोई कोई चौल फड़ी लैंदा मतलव कमी नी होंदी किसे चीज़ दी खुल्ली चीज़ां मतलव की खुल्ला होंदा खुल्ला बरतांदे बाबे दैा नांऽ लेईयै हर मतलव की जिसलै पैह्लैं बाबे दा जैकारा लांदे जय बाबा बिरपानाथ की ते ओह्दा पूरे जोशें नाल बोलदे मुड़े ते रातीं उत्थें सोंदे मुड़े जोशें नाल जयकारा करवांदे कते पूरा मतलव की पलेटां पलूटां मांजदे फ्ही मुड़े केह् करदे कि मुड़े रोटी बरताईयै दो तिन्न घैंटे इन्ना रश होंदा कि पता गै नी लगदा कि कुसलै फंडोई जा भण्डारा खत्म होई जंदा ते फिर केह् होंदा कि जिसले भण्डारा खत्म होई जा ते फिर केह् करदे कि मतलव रोटा रोटी होंदी फिर सारा साफ सूफ करियै अग्गैं पिच्छें मतलव केह् करदे कि मतलव हिसाब करियै अग्गैं आंदे भांडे भूडें होंदे साफ करियै काफी सारे पांडे होंदे सोची सकनें कि ठत्ती सगले बाबे दा गै मेह्र ऐ मतलव पता गै नी लगदा कि कुत्थैं गे ओह् साफ करियै लद्दी लुद्दियै रातीं जंदी शड्दे पैसे जिन्नें बी होंदे मतलव कांउट करियै इक इक करियै काउंट करियै उसी पूरा कापी पर नोट करी ओड़दे बड़ी जादा चड़तर चड़दी लोकें गी लोकें दी राशन दान बी होंदा बाबे दे नां दा बी होंदा बड़ा कुश मतलव की हर इक चीज़ दी सुविधा हैंड़पंप लग्गे दा ते मतलव इस बाबे नू मतलव जादातर दंगल मन्नेआं जंदा मतलव की डंगरें दा बाबा मन्नेंआ जंदा ऐ कि जेह्ड़ा ग्रांऽ दे बच्छें बुच्छें गी मतलव बड़े मतलव कि सोची सकनें की बाबा जानवरें कन्नैं खुश रौंह्दा बाबा इन्नी शां ऐ उत्थें मतलव कि बंदा चली जा ते एसी कोला दा बी बध्द नज़ारे न उत्थें हाली बी लोग एसी नी सोंदे साढ़ा मन बी उत्थें लग्गा रौंह्दा कोई डर नी उत्थें मज़ा आंदा कसम से हून में तुसेंगी सनानां चांह्दा जियां मतलव कि जिसले मतलव की ना बंदा उत्थें सुत्ते दा होंदा ना कोई कुसे चीज़ दा डर नी ऐ लाग्ग ैधीगै गुज्जर बस्तियां गुज्जर बस्तियें च मन लग्गी जंदा ऐ ते मतलव चार दिन दां भण्डारा होंदा ऐतबार जंदे गुज्जर पिंडा दे कड़ाह् कड़ूह् बनांदे ऐतबार एह् बड़े अच्चे तरीके नाल मतलव बड़े पिंडे नू सम्भाली लैंदे मुड़े जि सलै भण्डारा होंदा ते मतलव बीह् पच्ची हलवाई लग्गे दे होंदे बीह् पच्ची हलवाई लग्गे दे होंदे अग्गैं मुड़े बी कम्म लग्गे दे होंदे दस पंद्दरां मुड़े ते बाह् पच्ची होई गै गे इक्कै हिसाब पौंदा ते ओह् तगड़ा होंदा कि ओह् समझो इक दो महनें पैह्लैं मतलव की उंदे मनां पर इन्नी खुशी होंदी उस खुशी गी अस सनाई नी सकनें हैन कि किस तरां ह्यां करैं उसगी ओह् इक महीनां मतलव की बाबे दा कम्म करा नें अस की बाबे दा नां लेईयै बाबे दा जैकार करिया करी जाओ करी जाओ पता गै नी लगदा कम्म होई कियां गेआ जां ते बाबा साढ़े पर मेह्रवान होई जंदे जां मतलव होर चीज़ ऐ शक्ती इन्नी शक्ती बाबे दा शक्ति पता गै नी लगदी कुसलै कम्म होईया कुसलै नेईं जिस दिन कम्म करदे थकान थकून कुश पता नी लगदा बस कम्म करदे जंदा भांडे मांजदे सखांदे सब कुश मतलव अपनैं आप मतलव इयां लगदा बीह् पंज्जी मुड़े पता नी लगदा कुत्थां दा आईया कम्म इक चीज़ मांजनें कन्नैं फ्ही पता लग्गदा ऐ करां नेंई करा पर ओह् बाबे दे नां कन्नैं करां ओह् चीज़ पता गै नी लगदा कि मतलव साढ़े अपनें बंदा भांडे इन्ने होंदे कि पलेटां इन्नियां होंदियां कि बंदे गी पता गै नी लग्गदा चार सौ चार सौ पंज सौ पंद सौ पलेटां चिट कीती जियां पलेटां नीट ऐंड़ कलीन साफ होई जंदियां मतलव कि ओह् पता नी लगदा कि

ओह् कम्म अस मतलव कि साढ़े दमाक च अस दया कन्नैं कम्म करनें होनें बाबे दा नां लेईयै पूरे जान नै पता नी लगदा कि केह्ड़ा कम्म करियै मतलव अस कम्म करनें होनें आं

फिर कम्म शुरु करनां जिसलै कम्म खत्म होंदा उसला जैकारा जिसलै घरे गी जाना उसलै जैकारा लाईयै मतलव की इक ते भांडे किट्ठे करदैं बाबे दा जैकारा लाना हर इक लड़का होंदा मुड़ा होंदा जैकारा लोआंदा गै लोआंदा कुश लोग होंदे कि जैकारा लांदे साढ़ै नी होंदा बाबे दा नांऽ लैंदे कुश शर्म नी करदे मतलव खुल्ले नांऽ कन्नै पुन्न करदे खुल्ले जैकारा लोआंदे न जैकारा लाईयै मतलव करदे न जोरैं जोरैं जैकारा लोआंदे जैकारा लोआईयै मतलव की केह् करदे कि पूरा कम्म करवाईयै पूरा अच्छी तरां कम्म करदे कम्म करियै अच्छी तरां पूरे जोर नाल कम्म आह्ले मुड़े किट्ठे करियै कम्म करदे कम्म कुम्म करियै घरे गी आंदे घर आईयै फिर ओह् भांडे मांजदे हैंडपंप बोर लग्गे दे होंदे भोग करियै सब कुश होई जंदा